कौन बोल रहे हैं हाँ हेलो हम हम फल बेच बेच मतलब जैसे जैसे सेब हुआ हुआ फल का हर एक रकम आपको कौन आपको बोलिए कौन कौन फल चाहिए सेब हुआ जैसे सेब का दाम है एक सौ रुपये के जी संतरा है डेढ़ सौ अब हम लाते हैं तो हमको भी महँगा पड़ता है हम थोक पर लाते हैं तब पर भी हमको दो चार सस्ता खूब अगर लीजिएगा जैसे आप कितने में चाहिए आप कितने में अगर मतलब जैसे आपको कितना लीजिएगा दस के जी पाँच के जी हम तब दो रुपया कम कर देंगे एक आध दो के जी लीजिएगा तब तो जैसे खुदरा चलता है वैसे ही ज़्यादा अगर लीजिएगा तब पाँच रुपया के जी पर कम कर देंगे ज़्यादा दिए चार रुपया कल देते हैं डेढ़ सौ रुपये के जी पाँच रुपये कम कर देंगे अनानास दो के जी लीजिएगा तो अब जैसे एक सौ डेढ़ सौ तक के जी बोलिए हर एक के जी पर मतलब पाँच रुपया कम करेंगे तो पैंतालीस रुपये के जी दे देंगे अरे कौन सा तो पाँच के पाँच के जी लीजिएगा ताजा आते हैं फल का आज मंगइबे किए हैं कम कर देंगे सब मासा खड़ी अंडा है ताजा मंगईबे किए हैं खेत पर से किसान लेकर आए हैं गाड़ी ठीक है लगा दीजिए दस रुपये बीस रुपये कम तो हाँ पहले रेट हम बता रहे हैं सेव का दाम है डेढ़ सौ रुपये के जी अनानास है और ठीक ठीक बेगूसराय